में सलाई दा करी लैन्नी सलाई कपड़े सीऽ लैन्नी साढ़े इत्थें सेंटर खु'ल्ले दा हा जूट दा में करदी रेही जूट दा केह् केह् बनदा इ'यां बैग बनाए बोतल दे कवर बनाए होर मैट बगैरा पर्दे बगैरा बड़ा कुछ बनदा जूट दा ते ओह् सिक्खेआ में बनाना जूट दा समान बनाना केह् केह् बनांदी रेही भला एह् सनाया थाह्नूं ते ओह्दे च में थोह्ड़े समान अपना नोआइयै ते बैग बूग बेचने ते थोह्ड़ी मदद होई जंदी घरा दी होर में गवांऽ बी रक्खी दियां न दुद्ध दाद्ध बी दौनों टाइम च्होनां दुद्ध बी बेची लैन्नी थोह्ड़ा ओह्दी उत्थूं बी मदद होई जंदी थोह्ड़ी घर दी ते थोह्ड़ा नेईं बी होंदा हा कुसै बेल्लै मेरे सस्स सौह्रा बमार हे बड़े उ'नें ई बी उं'दी बी उ'नें ई बी सेवा करनी उं'दी बी करनी ते चलो माड़ा मुट्टा चला दा अपना गजारा घर दा इक ते सेह्त बी निं ठीक रौहंदी हस्पतालें जाओ हस्पताल बी निं लागै ओह् बी दूर न ते आने जाने दी बी बड़ी गड्डियें दी ते ओह् ऐ दिक्कत ऐ जाना बलगदे र'वो घैंटा भर गड्डियें ई बलगदे र'वो फिर जाइयै हस्पतालें जाओ ते केह् करना ऐ घरा दा गजारा चला दा ऐ माड़ा मुट्टा कपड़े कुपड़े सियै थोह्ड़े करी लैन्ने आं ते चलो गवांऽ रक्खी दियां न होआ दा गजारा ते होर बच्चें ई बी दिक्खनां सब कुछ घरा दा कम्म करना कलरें च मीं डार्क कलर पसंद ऐ जि'यां हून गाड़े गाड़े गाड़े गाड़े रंग मिगी पसंद न ते कपड़े कुपड़ें च लाने पाने च मिगी गाड़े कलर पसंद न ते घरा दा बी रुट्टी पानी दा बी करना होंदा ते चलो इ'न्ना बी बड़ा ऐ इ'न्ना बी गजारा होआ दा ऐ थोह्ड़ा बहोता सलाई कपड़े सीऽ लैन्नी थोह्ड़े होर केह् करना जूट दा समान नोआइयै ते ओह् हून इ'यै बैग शैग बनाने आं ते थोह्ड़े बेची लैन्ने आं ते थोह्ड़ी मदद होई जंदी ऐ केह् करना बच्चें ई बी दिक्खना उ'नेंगी बी स्कूल भेजना बड़ा कम्म होंदा घरा दा करना होऐ ते नेईं करना होऐ ते किश बी निं ते इ'यां ई करने आं गज़ारा कपड़े कुपड़े सियै चलो थोह्ड़ा सेंटर सूंटर खु'ल्ले दे होन जां कुश होर थोह्ड़ी होर शैल जाच ई जंदी ते इत्थें ते ना कोई सेंटर खोलदा ते ना कोई कुछ ते ना कोई हस्पतालें ई सुविधा ना कोई कुछ केह् करना अस सेंटर बी ओह् दूर दूर न ते उत्थें जान बी निं होंदा घरा दे कम्म करने जां सेंटर दूर जाचै ते कोल होऐ ते लागै होऐ ते चलो कोई करी लैंदा केह् करना ते घर बाह्र बी दिक्खना होंदा घरा दे कम्में दा बी फिर आपें गै करना सारा ते केह् करना फिर होर बच्चे न बच्चे छोटे न अजें ते उंदे कन्नै फिर इ'न्ना गै होंदा हून इक ते गरमी बड़ी बिजली दि दिक्कत बड़ी ऐ बिजली कदें आंदी कदें जंदी ओह् बी नी टैमां सिर खड़ोंदी चलो कुदै पक्खे थल्लै बैठने दा टाइम आंदा ओल्लै बिजली चली जांदी ते बड़ी दिक्कत ऐ बिजली दी बी साढ़े पानियें दी बी दिक्कत पानी बी निं टैमां सिर आंदा पानी बी कोई केईं बारी शामीं खोहल्लदे कुदै सबैह्रे खोहल्लदे पता गै निं चलदा कोलै आना कोलै नोईं आना पानियां दी बी बड़ी दिक्कत ऐ इत्थें ते इक रोड न रोड बी बड़े खराब न साढ़े ते ओह् बरखा कनी होऐ ते गड्डियां खु'ब्बी जंदियां अव्वल ते आंदियां निं आन ते ओह् कुदै रस्ते ई खु'ब्बी जंदियां बलगदे र'वो फिर उ'नेंगी ते रोड दा बी बड़ा बुरा हाल ऐ इत्थें लगे हे बनान थोह्ड़ा थोह्ड़ा बनांदे ते फिर बस जि'त्थूं बनाने आह्ला होंदा उत्थुं बनांदे निं हैन ते रोड दा बी साढ़े बड़ा दिक्कत ऐ केह् करना ते बाह्र फिर जाई निं सकदे घर गै थोह्ड़ा बहोता सीऽ लैन्ने कपड़े कम्म काज घरा दा करी लैन्ने ते कन्नै फिर गवांऽ रक्खी दियां उ'नें ई दिक्खी लैन्ने गवें पट्ठे पाओ घाऽ कुतरो पाओ इ'यां गै होई जंदा पूरा दिन ते चलो अपना टाइम निकला दा ते इ'यै ना कि कोल होऐ कोई सेंटर होऐ कोई किश ते बंदा जंदा उत्थें बेहियै कुछ सिक्खदा थोह्ड़ी होर जाच आंदी होर बी सिक्खदा कोई कढ़ाई बुनाई सिक्खदा ते इत्थें ना कोई सेंटर खु'ल्लदा ते ना कोई कुछ खु'ल्लदा ऐ ते इक जूट दा खु'ल्लेआ हा बस ते ओह् सिक्खेआ हा ओह्दे बाद च ना कोई जूट दा खु'ल्लेआ ना कोई सलाई दा खु'ल्लेआ ते ना कोई किसे दा खु'ल्लेआ ते बस इ'यै घर गै सिक्खने ते उ'ऐ इत्थें घर ई सीह्ने तो चलो चला दा गजारा जि'यां बी चला दा ते कन्नै थोह्ड़ा घरा दा होई जंदा केह् करना